जय झूलेलाल ओला कॅब मूंखे न तव्हांजे लाइ शिकायत दर्जु करिणी आहे अॼु छा थियो मां तव्हांजी ओला त बुक कई हुई पर तव्हांजो ड्राईवर मुनो कलाकु सॼो लेट आयो इनजे करे मां ऐं ट्राफ़िक बि ॾाढी हुई मां ट्राफीक में फासी वियसि इनजे करे हिकु ड्राईवर जे लेट अचण जे करे ऐं ॿियो ट्राफ़िक जे करे मां मुनो कलाकु कलाकु लेट थियसि मुंहिंजी फ्लाईट मिस थी वई ऐं मुंहिंजो चङो नुक़सानु थियो आहे पर जेको अॼु जो मां तव्हांखे इहो त टॅक्सी जो न ॾींदसि पर जेका तव्हांजो मुंहिंजो नुक़सानु थियो आहे तव्हां प्लीज़ मूंखे उहो बि भरे ॾियो मूंखे अर्जंट एअरपोर्ट पहुचणो हो सांतक सांताक्रुज़ मां एअरपोर्ट तां निकिरी करे मूंखे दिल्ली वञिणो हो इनजे करे मुंहिंजी फ्लाईट मिस थी आहे प्लीज़ जेको बि भुगतान आहे उहो तव्हां मूंखे रीफंड करे ॾियो न त मां तव्हांजे मथां कुझु न कुझु एक्शन खणंदसि